अॼु ताईं त असां कोइ यू अफ ओ ॾिठो कोन्हे भइ ॿियनि ग्रहनि ते माण्हू रहंदा हूंदा इहो माण्हू चवंदा आहिनि हुननि खे एलिअन चवंदा आहिनि ख़बर कोन्हे भइ ॿेअनि ग्रहनि ते माण्हू जीवन आहे कि न नाहे थी बि सघंदो आहे असां जे धर्म ग्रंथनि में चवंदा आहिनि ॾाढो कुझु चयो वियो आहे पर कुझु चई नथो सघजे थी बि था सघनि ॿियनि ग्रहनि ते जीवन हुजी बि थो सघे असां खे इएं लॻंदो आहे भई हा ॿियनि ग्रहनि ते जीवन आहे हुते बि माण्हू हूंदा असां वांगुरु